हाँ जी जी कारपेंटर ही बात कर रहा हूँ बोलिए हाँ जी मिल जाएगा हाँ रेडीमेड ठीक है हमारे यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का रेडीमेड फर्नीचर है हाँ बहुत सारी डिजाइन में आप कोई भी डिजाइन बता दो उसी का हम बनवा देंगे वो तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है डिजाइन बनाने में हाँ रेडीमेड मिलता है लेकिन रेडीमेड में भी हम डिजाइन बनवा देते हैं यदि आपको जैसे आपकी पसंदीदा डिजाइन हो कोई तो उसको भी बनवा देते हैं हाँ तो उसमें यदि आपको रेडीमेड रखा हुआ है उसमें से पसंद आ जाए तो ठीक है नहीं अभी आप उसमें कोई और डिजाइन बनवाना चाहेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हाँ जी हमारे यहाँ पे एडवांस में दस से बारह डिजाइन उपलब्ध है रेडीमेड में हाँ जी और एक से एक डिजाइन बहुत अच्छी डिजाइन है सभी डिजाइन हमारे यहाँ पे एकदम अच्छी है आप उनको फेल नहीं कर पाओगे उन्हीं में से सेलेक्ट कर लेंगे तो देखना है यहाँ पे आ के हाँ जी कितना चाहिए एक्चुअल्ली जी दो रूम में बड़ा रूम है या फिर छोटा रूम हाँ जी फिर उसमें बड़े रूम में कितना फर्नीचर लग जाएगा आपके अंदाज से हाँ जी फिर उस पे और छोटे की कितनी दीवारे है जी हाँ अलमारियां बनानी है गेट बनाने हैं और फिर अलमारियों के साइड में थोड़ा सा डिजाइन भी बनेगा वो तो हाँ वो तो सभी डिजाइन से लगेंगे वो तो यहाँ रेडीमेड है और बिलकुल आप कहोगे उसी तरीके से लग जाएगा ऐसा करो और आप यहाँ पे दुकान पे आ जाओ देख लो अच्छी तरीके से आप जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना उसी को लगवा लेना ठीक है तो आप दुकान पर आ जाओ एक बार देख लो पसंद कर लो कोई भी ठीक है कल आ जाओ